घर में गार्डन होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम घर में अकेले हों तो हम वहाँ जाके अपना समय बहुत ही खुशी प्रसन्नता से व्यतीत कर सकें गार्डन में जाने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें और पौधों में ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो बहुत ही आकर्षक और रोचक होते हैं इसके लिए हमें घर में गार्डन जरूर बनाना चाहिए ये बहुत महंगा नहीं होता है हमें बस थोड़े से साफ़ सुथरे जमीन का जरूरत होता है और उसमें लगाने के लिए पौधों का तो पौधे बहुत महंगे नहीं आते तो हम उसे बाजार से आसानी से कम से कम दामों पर खरीद सकते हैं और बस उसे घर पर लगाकर और उसका पालन पोषण करें अगर हम उसे अच्छे से ध्यान देंगे तो फिर उस पौधे से ही उसके बीज से ही हमें बहुत सारे पौधे बिना किसी खर्च के मिल जाते हैं